ہیلو کیا آپ ایمیزون سے بات کر رہے ہیں جی میں نے کچھ دن پہلے ایمیزون ایپ سے موبائل فون آرڈر کیا تھا آج وہ مجھے مل گیا ہے لیکن اس موبائل فون کو میں زیرو ریٹ اسٹار رینٹنگ دوں گا کیوں کہ نہ تو اس کی بیٹری اچھی ہے نہ اس کا پیکر اچھا ہے نہ اسکرین اچھی ہے نہ تو وہ کوئی کام صحیح سے کر رہا ہے نہ بات صحیح سے ہو رہی ہے اور ہینگ بھی ہو کر رہا ہے

اس کی کلیرٹی اچھی نہیں ہے چارجنگ بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے اس سے

یعنی اس میں سب خرابیاں خرابیاں ہیں کوئی چیز صحیح نہیں ہے